हम लोगों को बच्चे में तैरने नहीं आते थे तो बहुत मुश्किल होती है जब कमर से ऊपर पानी होता था तो ऐसे लगता था ऐसे लगता था कि दम ऊपर निचे होने लगता था जब थोड़े बड़े हुए तो हम लोग तैरने के लिए हम सीख गए भैंस भी धोने के लिए नहर में जाते थे तो वहाँ थोड़ा बहुत करके तैरने के लिए सीखते सीखते सीख गए डेली दोपहर को भैंस धोने के लिए जाते थे तो तैरते थे और सभी बच्चे वहाँ नहर में स्नान करते और तैरते और भैंस को धोते थे और सुबह को हम लोग चार बजे उठ करके नहर पर दौड़ लगाते थे डेली क दो से तीन दो किलोमीटर डेढ़ से दो किलोमीटर तक दौड़ते थे पहले बचपन में पढ़ने के लिए जाते थे

कभी बस अगर छूट जाती थी दस बजे मतलब नौ बजे वाली बस तो यहाँ से पाँच छः किलोमीटर इस्कूल पड़ता था तो सभी दौड़ लगाते थे कम सु कहते थे कि चलो यहाँ से दौड़ेंगे तो अगले पुल पर रुकेंगे फिर वहाँ फिर उस पुल पर जाते थे तो वहाँ से कहते थे कि अब फिर दौड़ लगा करके इससे आगे पुल जो है वहाँ पर जा करके रुकेंगे तो इसी तरह से करते करते नहर पर हो करके दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते पाँच छः किलोमीटर तक इस्कुल पहुँच जाते थे आधा घंटा लेट भी हो जाता था तो वहाँ माश्टर साहब को कह करके कि हमको बस छूट गया दौड़ करके हम लोग तेज़ी से आए हैं और समय पर किसी तरह की दिक़्क़त नहीं होती थी

बच्चे एक एक रोज़ बाहर से आ रहे थे अब सब रिवार के साथ तो तैरने के लिए नहीं आता था तो नदी पार करने के लिए सेकिल भी थी

तो अब बच्चे भी तो किसी तरह से साइकिल को पहले रख करके आए फिर उसके बाद बच्चे को ले गए इस पार से उस पार में नदी पार करके आए